गोदो माय आबादा जेन'बा हासार केमिकेल हासार बाहायनायखाय माया बिदिनो जायोमोन जाया नङा आरो गोदोनि आबादजों दानि आबादजों जेनोबा दा सहस बाबै खामानिखौ जेबाबै मावबा सहसै हायो बेखौसो मानसिफ्रा नाजाजोबबाय ओंखायनो दा गोदोआव नांगोलजों जोङो हालखौ एवोमोन गायोमोन मोजाङै मोजां मोनोमोन दानि बोथोराव बांद्राय ट्रेकटर जोंसो एवनायखौ नुनो मोनबाय आरो गोबोरखि हासारा गोदोआव बाहायोमोन

केमिकेल दानि बोथोरावथ' केमिकेल हासारानो बांद्राय बाहायनाय जाबाय आगोलनि दिनाव गोबोरखिजोंनो मावबोदोंमोन ओमफ्राय नांगोलजोंनो एवदोंमोन नांगोलजों एवनानै बिदिनो हाफोरखौ मोजाङै मोजां बिदिनो मायखौबो मोजाङै मोन्दोंमोन दानि आथिखालाव नायोबा जोङो गायनायावबो हाजिरा एवनायावबो ट्रेकटर आरो माय गायनाय हायावबो बे फोमोननाय लागो लोगो बे गरमेन्ट हासार केमिकेल हासार बेफोरखौ सारजोबो बेखौ सारनानै गायो ओमफ्राय दा हानायाबो मेसिन जों हायो मानसिफ्रा आरो हाखांनानै मारा होनांगौबा मारा होनांगौबाबो मेसिन जोंनो मारा होयो ओंखायनो दानि बोथोरनि मायफ्रा खमायलांनायबायदि आंनि मेगनाव नुयो आरो आगोलनि टाइमाव जोङो बहुत खस्थ'यै गोबोरखि हासार बुथुमला बुथुमलि खालामनानै जोङो जमा खालामोमोन बे गोबोरखि हासारजोंनो मायखौ जोङो मोजाङै मोनोमोन नाथाय दानि समाव जोंनि मेगनाव नुनाय बायदिब्ला गोबोरखि हासारखौनो जों नुनो थांला दानि मानसिफ्रा गासिबो बे केमिकेल हासारखौनो बाहायजोबो केमिकेल जों जानायखाय जोंनि मानसिफ्रा बांसिनानो बेमार जाजोबनाय बायदि मेगननि फहरा बिदिनो खमायलांनाय बांद्राय मानसियानो बिदिखौ नुयो आरो जोंनि आबादफ्राबो एसेनिफ्राय एसे दाउन जालांनायबायदि जों नुदों ओंखायनो जों बे केमिकेल हासारखौ गारनानै जों आरो दा आबाद मावनानै जानायाव आगोलनि नेम खान्थिखौ जों फालिनानै फैनांगौ खारन जों गोबोरखि हासारबायदि हासारा जोंनि थाखाय बहुत लाखि सोब आबादावनो जोंनि बे गोबोरखि हासारजोंनो जों खालामनो हायो जेखुनु आबाद फसलावबो जों बे गोबोरखि हासारजोंनो जों बाहायनो हायो ओंखायनो गायनाय फुनायनि बे माय गायनाय जेखुनु आबाद गायनाय जोंनि गोबोरखि हासारानो जों बाहायनांगौ होननानै आं सानो आरो खारन गोबोरखि हासारनि मायया जों जाब्लाबो जोंनाव खुनु खथि खालाया नाथाय केमिकेल गोनां हासारनि माय आबादखौ जायोब्ला जोंनि मेगननि द्रिस्थिखौ खमाय लाङो आरो मानसि किदनि लिभारफ्राव बेमार जालाङो होन्नानै जों मिथियो